स्थानीय उद्योग जो जयपुर के व्यवसाय हैं वो है यहाँ की जयपुर की रजाइयाँ और सांगनेरी प्रिंट के चद्दरें और कपड़े यह सबसे ज़्यादा जयपुर की पहचान है यह आप कह सकते हैं जयपुर की पहचान है यह जयपुर में जो आता है तो यहाँ का पहले सांगनेरी प्रिंट का कपड़ा लेकर जाएगा चद्दर लेकर जाएगा यहाँ की रजाइयाँ लेकर जाएगा समय के साथ ये व्यवसाय विकसित हुए हैं जो नई नई आप बोलते हैं कि टेक्नोलॉजियाँ आ गयीं हैं काम को और बेहतर करने के तारीकें आ गये हैं उसका ये लोग अपना रहे हैं और अपनी इस हुनर को और निखार रहे चुनौतियाँ जो हैं चुनौतियाँ इन के संग जो आती हैं वो आती हैं यहाँ पर कि बेचने के लिए ट्यूरिज़म सबसे बड़ा इनका साधन है ट्यूरिस्ट आते हैं वो ही लेकर जाते हैं अगर ये चाहें कि मैं राजस्थान से बाहर या जयपुर से बाहर भेज पाऊँ तो इनके पास वह हुनर नहीं है की हम ज़्यादा ज़्यादा सामान को बाहर कैसे दिखाएँ कैसे इसको प्रचार प्रसार करें और बेचें दूसरा सरकारी नीतियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं तो सरकारी नीतियों के अनुसार इन्हें काम करना पड़ता है तो जो कई बार बहुत जटिल हो जाती हैं काम करने के लिए सरकार बनाती है सहूलियत के लिए पर इनको वो सहूलियत के जगह जटिलता देता है एक वह इनकी सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर तीसरी चुनौती जो आती है वह पैसे की आती है अगर व्यवसाय को बढ़ाना है तो पैसा आपको बहुत सारा लगाना चाहिए उसके लिए अगर उनको ऋण की सुविधा बेहतर हो जाए तो यह उससे पैसे को कम ब्याज़ पर लेकर और अपना व्यवसाय बढ़ाएँ और उसको काम करें अप